औ औ औ मा मा मैगं नांगौ नोंनोलाय दङ' दङ' एफ्फा बुरजा मानो नांगौ नोंनोलाय फोरला बे खुमब्राया दङ' दसथासो दङ' खैथा नांगौ खुमब्राखौलाय फोरलाया बिदिनो आट नयसो जागोन बायदेर लादेरनोसै आरो खुमब्राया फन्द्र'थासो दं ओमफ्राय आलु आलु बस्था दं बस्थासे ओमफ्राय माबा औ दङ बुरजायानो दङ बानलु दं हायजें दं

दे बानलु बानलु खै केजि नांगौ नोंनोलाय

बानलुखौ खै केजि नांगौ बानलुखौ खै केजि नांगौ बानलु औ औ

दे मोनगोन औ औ मोनगोन मोनगोन आङो माब्ला नांगौ नोंनोलाय दाहायबा दाहाय मोनगोन

औ औ जिखुनु दङ' मोनगोन दे थाइबेंआबो सय केजिसो दं

थाइबेंआबो सय थाइबेंआबो दङ' दस केजिसो आलुआथ' बस्थासे दं औ मैथा नाङा मैथा नाङा मैथा नाङा ए औ औ भिन्दिया दा मोनथ'नाय नंलादां भिन्दिया नागिर नांगोन र' भिन्दि माबाया जोगोनाराबो दंङ' फन्द्र'थासो लकेल लानाय आनार'स दं आनार'स दङ' दे

एफ्फा बुरजा आलासि फैयो आरो दे होमबालाय दा लांफैदो दे